جی ہاں کووڈ نائنٹین ایک عالمی وبا تھی جس نے دنیا بھر کے نظام زندگی کو بری طرح متاثر کیا اور میرے علاقے میں بھی اس کی اثرات بہت واضح اور گہری تھی خاص طور پر سفر اور سیاست کے شعبے میں جب کووڈ نائنٹین پھیلنا شروع ہوا تو حکومت نے فوری طور پر لاک ڈاؤن نافذ کر دیا اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہ صرف بین علاقوں علاقوں پروازیں بند ہوئے بلکہ مقامی سفر پر بھی پابندیاں لگ گئی ہمارے علاقے میں جہاں پہلے لوگ آزادا نہ سفر کرتے تھے وہاں اب سڑکیں سنسان نظر آنے لگے بےبس بےبس رکشے اور دیگر ذرائع آمد اور رفت مکمل طور پر بند ہو گئے ہیں اس کے براہ راست اثر سیاست پر بھی پڑا ہمارے علاقے میں چند تاریخی مقامات اور سیاحتی مراکز ہیں جہاں عام دنوں میں نہ صرف مقامی بلکہ بلکہ بیرون شہر میں سے بھی لوگ آتے تھے لیکن کووڈ کے وجہ سے وہ سب مقامات بند ہو گئے ہیں ہوٹلوں ریسٹورینٹس گیشت ہاؤس اور متاثر ہوئے ان شعبوں سے وابستہ افراد مثلاً ہوٹل ورکرز وغیرہ کا روزگار سے کے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑا مزید یہ کہ کووڈ کے دوران لوگوں کا خوف پیدا ہو گیا تھا لوگ سفر کرنے سے کترانے لگیں کیونکہ وائش بہت تیز سے پھیلتا تھا پھر ہر ہر شخص نے اپنے کو ہر گھر تک محدود کر لیا جو لوگ سفر کرنا بھی چاہتے تھے ان کے لیے بھی تو دستیاب تھی اور نہ ہی ہوٹل یا سیاحتی مقامات کھلے تھے اس وبا نے سیاحت کے کاروبار کو تقریباً تباہ کر دیا حکومت نے بعد میں کچھ مالی امداد فراہم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بہت ناکافی تھی بہت سے لوگوں کو اپنے کاروبار بند کرنے پڑے یا قرض کے میں ڈوبنا پڑا البتہ کووڈ کے بعد آہستہ آہستہ صور ت حال بہتر ہوئی تب بھی لوگوں نے سفر اور سیاست میں وہ جوش و خروش نہیں دکھایا جو پہلے ہوا کرتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ کووڈ نے نہ صرف وقتی طور پر بلکہ طویل مدد بنیادوں پر بھی ہمارے علاقے میں سیاحت کا سفر اور رجحانات کا متاثر کیا